हलो हा नायरा बसि बसि मज़े में मज़े में तव्हां मज़े में हींअर छा हाणे पुष्य नक्षत्र जो अचे थो वेझो मूंखे तव्हांखे न गुजरिनि जो अने वालियुनि जो तव्हांखे ऑडर ॾियण जो आहे मूंखे छा हज़ार पीस खपनि हा हज़ार पीस हज़ार पीस गुजरिनि जा खपनि अने हज़ार पीस वालियुनि जा खपनि ऐं हिन में छा आहे पुष्य नक्षत्र खां अॻियां मूंखे अठ ॾींहुं अॻु मूंखे ऑढर कंप्लीट खपे हा हू त तव्हांजी ॻाल्हि स सही आहे पर हाणे हींअर तव्हांखे अॼु ऑडर ॾिया तव्हां मूंखे अठ ॾह ॾींहंनि में ॾियो त माण्हू छा कंदा आहिनि भई पुष्य नक्षत्र अचे पियो न त पहिरीं ऐं न ॾिसण ईंदा आहिनि भाई कहिड़ी वैरायटियूं आहिनि कहिड़ियूं डिजाइनियूं अंदरि आहिनि छा आहे छा कोन्हे त पहिरीं त उहो ॾिसी ईंदा आहिनि ऐं वरी कहिड़ा माण्हू कीअं हूंदा आहिनि क भई पहिरीं आहे न नकी करे महांगो पीस विझी भई मूंखे ॾेई वेंदा भई थोरो एडवांस पैसा ॾेई वेंदा त वठो ई रखो पोइ असां पुष्य नक्षत्र जे ॾींहुं खणी वेंदासीं त मूंखे छा करिणो पवंदो हिन हिसाबु सां मूंखे सभु पहिरीं तव्हां मूंखे माल मोकिलो त पोइ हुन प्रमाणे आउं सभिनी खे ॾेखारा पोइ उन्हनि जो सभिनी जो कढी रखा सभु त पोइ हिन प्रमाणे मूंखे इहो जल्दी इहो ऑडर खपंदो त तव्हां कंप्लीट करे सघंदा हुजो मूंखे टाइम ते पहुचाए सघंदा हुजो त ई हा चइजो न त पोइ वरी ॿिया कारीगर बि आहिनि हा हा हा उहो छा हा हा हा भरोसा त रखां थी पर मूंखे सभु छा ओरिजनल ई खपे पोइ चांदीअ में तव्हां कोई भेड़ सेड़ न कजो की भई मुंहिंजा कस्टमर छा रेग्युलर आहिनि सभु पोइ वरी गिराक नाराज़ थियनि मूं वटि रिटन खणी अचनि अहिड़ो कमु तव्हां न कजो न आई त कान्हे पर हींअर वरी छा अच्छा ठीकु आहे अने तव्हां पोइ मजूरी घणी लॻाईंदा हिकु ग्राम जी साढा अठ सौ त न न साढ़ा अठ सौ त इलाही था चयो तव्हां थोरो व्याजबी भरिजो अघु ऐं हा त अघु जो त हलो पाणि ॾिसूं था तव्हां मूंखे थोरी डिजाइनियूं अने जेके जेको वालियुनि जो डिजाइनियूं अने गुजरिनि जी डिजाइनियूं थोरा मूंखे फोटा बोटा मोकिलो त आउं ॾिसा छा आहे पोइ उन प्रमाणे मां सुभाणे आउं तव्हांखे थोरो एडवांस पेमेंट बि ॾेई छॾंदसि ऐं अने थोरा तव्हांखे अघु त करिणो पवंदो भई तव्हां मेकिंग इलाही था चयो हा हा ठीकु आहे हा हू त तव्हांजी ॻाल्हि हा हा ठीकु आहे तव्हांजी ॻाल्हि सची आहे तव्हां हाणे मूंखे अॼु फोटा मोकिले लायो त आउं तव्हांखे सिलेक्शन करे ऐं तव्हांखे वरी रिप्लाइ ॾियां थी तव्हांखे फोरवड करां थी सभु पाछा त तव्हां इहो जल्दी कमु कजो पोइ आउं तव्हांखे सुभाणे ॾियां थी पेमेंट बेमेंट जेको आहे उहो पाणि डिसक्स करूं था अच्छा हा हा ठीकु आहे चलो चलो हा हा बाए